جی ہاں الیکشن کے دوران گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں پولیس والے چونکہ کوئی ایمرجنسی ہوتا ہے تو اس میں بھی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے ہم گھر سے باہر الیکشن کے دن پیسے لے کر باہر نہیں جا سکتے ہیں اگر باہر بھی نکلیں تو پولیس والے پوچھتے ہیں بہت بہت طرح کے سامنا کرنا پڑتا ہے پولیس والے کے سامنے الیکشن کے دن امرجنسی ہو جاتا ہے کتنا کہنے کے بعد بہت سارا ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں خوب ضد کرتے ہیں تب جا کے تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ اس میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں آگے چل کے بھی الیکشن والے دن جانے ہی نہیں دیتے ہیں کہیں بہت سارا سامنا کرنا پڑتا ہے الیکشن والے دن پیسے لے کے ہم جا نہیں سکتے ہیں گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں الیکشن والے دن گھر میں رہو کہیں بھی جاؤ گھر میں رہو ایسا تھوڑی نا ہوتا ہے گھر میں الیکشن والے دن الیکشن والے دن تو جانا ہی نہیں دیتے ہیں کتنا بھی کر لو گھر کے اندر گھسے رہو الیکشن والے دن